हमको ना महुआ का जो रोटी है वो खाने में बहुत अच्छी लगते है तो हम अपने मम्मी से बोलें कि मम्मी हमको महुआ का रोटी खाना है तो मम्मी कहीं बना लो तो हम कहे मम्मी क्या है न कि हमको आता नहीं हैं और घर पर महुआ भी नहीं हैं तो क्या है कि तब मम्मी को बोलीं ठीक है तो वो पापा से मंगाई कहीं कि मार्केट जातहिन तो महुआ लेहे अईहिन आज बोलीईन हँ कि महुआ के रोटी बनावें हमको हमका खाई के मन करताहिन तब पापा ले आते हैं और मम्मी देती हैं तो कहती हैं लो इसे बनाओ तो क बोलते हैं मम्मी आता नहीं हैं त कहें ठीक है इसे पहले पानी में अच्छे से धोइ का रखे द त जब उसे पानी में धो कर रख देंगे तो फिर पूछेंगे मम्मी अब का होई तो उ कहीं कि इसे पीस ल ऐसे हीं तब मम्मी हमारे साथ साथ हमको हेल्प करेंगी कि इसे पीस के फिर उसे पीसकर बताएंगी फिर उसमें आटा गुनेंगी और उसके बाद उसे गोल गोल रोटी की तरह उसे बनाकर तवे पर सेक के गर्म करके बनाएंगी बताएंगी हमारा बहुत हेल्प करते हैं और हमारे क्याँ हैं कि अगर कुछ भी खाना होता है हमें खाना में बहुत अच्छा लगता हैं क्या हैं कि अगर हमको खाना तो नहीं आएगा तो हमारी मम्मी भी बताती हैं और हमारी जो ननद है वो भी हमारी हेल्प करती हैं और ये नहीं कहती हैं कि ये अपने घर से नहीं सीख कर आई है ऐसा कुछ भी नहीं होता है हमारे सभी परिवार सदस्य हमारे हमारा हेल्प करते और जो भी हमें आवश्यकता होती है उनसे बोल देते हैं तो वो ला कर दे देते हैं कि घर में ये चीज नहीं है रसोइएँ में तो वो तुरंत आते हैं कहते हैं मम्मी से और जा कर ले आते हैं और रख देते हैं और बहुत अच्छे हैं परिवार और मम्मी भी बहुत अच्छी हैं